ते में हून तुसेंगी सनाना चाह्न्नी आं अस केह् केह् फर्क पाई सकने आं ताकि अस साढ़ी जेह्ड़ी भाशा ऐ डोगरी उसगी प्रजर्व करी सकदे ते कन्नै प्रमोट करी सकदे ते साढ़ी औने आह्ली पीढ़ी ते साढ़े औने आह्ले लोकें च ते में तुसेंगी दस्सना चाह्न्नी कि साढ़ी जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी लैंग्वेज़ ऐ असेंगी ओह्दा जैदा तों जैदा इस्तेमाल करना चाहिदा असें डोगरी लैंग्वेज़ बोलनी चाहिदी घरें ई बाह्र बाह्र जि'यां बजुर्ग कन्नै अपने बड्डें कन्नै ते कन्नै अपने दोस्तें कन्नै एह्दे कन्नै केह् होना ओह्दे डोगरी लैंग्वेज़ होनी जि'नें लोकें गी नेईं औंदी होनी उ'नें ई थोह्ड़ी थोह्ड़ी बोलगे उ'नें ई साढ़े कन्नै डोगरी लैंग्वेज़ बोलना औनी ते एह्दे कन्नै केह् होना साढ़ी बी डोगरी लैंग्वेज़ दी जेह्ड़ी जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज़ ऐ ओह् साढ़ी बी ठीक होनी अस बी शैल तरीके कन्नै डोगरी लैंग्वेज़ बोली सकगे ते असें केह् करना असें केह् करना कि साढ़े स्कूल कॉलेज़ च ते डोगरी लैंग्वेज़ बिच बी सिखाई जाए ते इक डोगरी जेह्ड़ा लैंग्वेज़ सैक्शन ऐ ओह्दे बिच डोगरी लैंग्वेज़ बी होनी चाहिदी साढ़े कॉलेज च गै डोगरी सब्जैक्ट होना चाहिदा साढ़े स्कूल च डोगरी सब्जैक्ट होना चाहिदा ते एह्दे कन्नै एह् होना चाहिदा कि बच्चें बच्चें ई डोगरी लैंग्वेज़ सिखदे की के अजकल केह् होआ दा कि अजकल दे जेह्ड़े मां प्यो ओह् ते शैल ई समझदे डोगरी समझाना ते सोचदे की जे अस अपने बच्चें गी डोगरी सिखागे ते इ'नें समझना कि एह् पिछड़े दे बच्चे इ'नेंगी कक्ख निं औंदा एह् गवार ऐ ते नाल एह् निं होंदा असें केह् करना कि असें कोशिश करनी कि जैदा कोला जैदा जेह्ड़े बच्चे न ओह् डोगरी बोलन साढ़े कन्नै डोगरी बोलन डोगरी डोगरी पखवाड़ा रक्खना चाहिदा असें साल बिच इक हफ्ते दा असें छड़ी डोगरी लैंग्वेज़ बोलनी पूरे स्कूलै ई पूरे कॉलेज़ च पूरे पूरे शैह्र च ते कन्नै केह् होना कि डोगरी तो प्रमोट पॅमोट करी सकदे कन्नै एह् जेह्ड़ी ऐ प्रिजर्व होई सकगी साढ़ी औने आह्ली जनरेशन दे बास्तै नेईं तां अगर अस डोगरी नेईं बोलगे ते साढ़ी जेह्ड़ी औने आह्ली जनरेशन ऐ ओह् डोगरी दी मैहत्व भुल्ली जाह्गी ते उनें ई पता लग्गना कि डोगरी लैंग्वेज़ साढ़ी